मूंखे सिलाई बुनाई करण जो ॾाढो शौंक़ु आहे अॼु बि मां चाहिंदी आहियां की मां पंहिंजा कपिड़ा पाण ई सिबी करे पाया छो त अॼकल्ह जूं सिलाइयूं ॾाढियूं महांगियूं थी वयूं आहिनि तंहिंखा तंहिं करे ईअं लॻंदो आहे की अगरि मूंखे सिलाई अचे थी त छो न मां पाण सिबा डिज़ाइनर लहंगा सिबा डिज़ाइनर ड्रेसिस सिबा साड़ियूं सिबा अलॻि अलॻि तरीक़े जा ब्लाउजिस सिबा फ्राकू सिबा वन पीस सिबा गाउन सिबा अॼुकल्ह इहे सभु ॾाढो ट्रेंड में आहिनि त अॼु मूंखे लॻंदो आहे की इहे सभु शयूं छो न मां पाण सिखा पाण सुबा मूंखे सिलाई करण जो ॾाढो शौंक़ु आहे मुंहिंजो सुपिणो आहे की मां वॾी थी करे मां पंहिंजो हिकु बुटिक खोलियां उनमें अलॻि अलॻि तरीक़े जा कपिड़ा रखा अलॻि डिज़ाइनर लहंगा रखा डिज़ाइनर तरीक़े जूं साड़ियूं रखा सैलिब्रिटी तरीक़े जा कपिड़ा रखा ताकी देश विदेश मां माण्हू अची उन्हनि खे पसंदि करण और उनखे वठण ऐं उनजा पंहिंजो नालो अॻियां वधाया मूंखे ॾाढो शौंक़ु आहे की मां पंहिंजे अॻियां हलंदे मुंहिंजे इन लक्ष्य खे पूरो करण ऐं मुंहिंजे इन सुपिणे खे पूरो करा मूंखे ॾाढो शौंक़ु आहे सिलाई करण जो मुंहिंजो अॼु बि इहेई सुहिणो आहे की मां हिकु वॾी मां अधिक वदी डिज़ाइनर ठहियां मूंखे ॾाढो वणंदो आहे की मुंहिंजे केरु बि चए की अॼु मूंखे हिन खां वॻो सिबाइणो आहे मुंहिंजे लाइ हिकु ॾाढी गर्व जी ॻाल्हि थींदी की मूंखे के चवनो की मूंखे हिन खां ड्रेसिस सिलवाइणी आहे